किसान हम हैं किसानी कार बार करते हैं किसानी में धान गेहूँ पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद धान गेहूँ सब फर जाता है तो उसको धराते हैं धराने के बाद जो हुआ मंडी में ले जाते हैं बेचते हैं और बेचने के बाद दो पैसा हमें मिलता है गेहूँ भी पैदा करते हैं तो उसको भी अपने खर्चा के रख लेते हैं उसके बाद ले जाते हैं मंडी में बेचते हैं बेचने के बाद जो है धान भी खरीदते हैं और गेहूँ भी खरीदते हैं खरीद खरीद के मंडी में ले जाते हैं बेचते हैं और बेचने के बाद जो अरहर भी खरीदते हैं अरहर को ये ले जाते हैं बेचते हैं मंडी में दो पैसा हमें प्राप्त होता है और उसके बाद हम यही काम करते हैं किसानी कार बार में और कुछ धंधा नहीं है हमारे बाल बच्चे भी इसी से पले अपने पालते हैं दो बच्चे हमारे हैं उनके